جی بتائیے اچھا روم نمبر کتنا میں سی تین سو پینتالیس تو سر کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا ہے یا سلو چل رہا ہے جو میں نے پاسورڈ بتایا تھا اس پہ نہیں کنیکٹ ہو رہا ہے اچھا میں بھیجتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کتنے نمبر روم میں پینتالیس نمبر بتائیں ہیں تھرڈ فلور اچھا ٹھ ٹھیک ہے سر میں تھوڑی دیر میں بھیجتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس لڑکا ہے نہیں جو دیکھتا ہے سب پر میں انہیں بھیجتا ہوں آپ کو کچھ ارجینٹ کام تو نہیں ہے

پندرہ منٹ لگے گا اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو سر آپ ایسا کریں کہ آپ کاؤنٹر پہ آ جائیں میں آپ کو ٹھیک کر دے رہا ہوں کیونکہ ابھی کاؤنٹر پہ کوئی اور ہے نہیں میں اکیلے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں آ کے آپ کو بھیجتا ہوں پندرہ منٹ کے اندر لڑکا وہ جا کے ٹھیک کر دے گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر